दुपहरमे हमसभ बनबै छियै भात दालि भुजिया पापड़ तिलौरी ईसभ बनबाय कऽ हमसभ भोजन करै छियै हन सभ परिवार मिलि कऽ आरो रातिके रातिके सम समय होइ छै तऽ ओखन बर बुझनुक छथिन हुनका लए रोटी दूध भोजन करवाबै छियै मलब जे चीज होइ छै अपना भोजन खाइ छथिन भाते होइ छै भाते खाइ छथिन जएह बनबै लेल कहै छथिन तऽ रातिके खानामे उएह बनबै छियै दिनकेँ खानामे भात दालि पापड़ तिलौरी भुजिया आलूके हरा सब्जी इएहसभ बनबै छियनि दिनमे भोजन करै छियै हमसभ परिवार मिलि कऽ आ रातिकेँ मोसममे परिवारमे खिलबै छियै जे बर बुझनुक छथिन हुनका खिलबै छियनि कभी रोटी सब्जी बनाए कऽ दूध ई दै छियनि नहि तऽ जिनका खायके रहै छनि भातो रातिकेँ खाइ छिके तऽ भातो खिलबै छियनि ईसभ खिलाय कऽ हमे बर बुझनुक अपना सभ परिवारमे एकता बनि कऽ रहै छियै हमे भोजनमे कमी नहि करै छियै जएह चीज सभ खाय कऽ अपन परिवार एकता बनि कऽ रहै छियै अपना जेना होइ छै ओना करै छियै रातिकेँ सुबह होतै भोरेकेँ ओतहिसँ बारह बजेमे हम अपना भात दालि पापड़ तिलौरी ईसभ बनाए कऽ सब्जीमे भुजिया रोटी जे होइ छै से बनबै छियै रातिकेँ बर बुझनुक लोक छथिन हुनका खिलबय पड़ै छनि जे रोटी सब्जी होइ छनि तऽ ककरो दूध खिलबै छियनि भा भातो कोइ परिवारमे भातो बनै छथिन तऽ भात खिलबै छियै जे होइ छनि हमरा जे सभ खिलबै छियनि परिवारके जे विचार छै ओ करै छियै अइसन बात नहि छै जतेक चीज होइ छै अपना तनी तनी सभचीज बनाए कऽ खाना भोजन खाइ छियै तनिए ने तनिए सभचीज पुराए कऽ अपना खाए लै छियै या जे होइ भाते दालिए सब्जी पापड़ तिलौरी जे होइ छै भुजिये अपना खाइ छियै भोजनमे भोजनमे जे सकै छियन से खाइ छियनि परिवारिकमे अपना बड़ जे बड़ बुझनुक छथिन हुनकारा रातिकेँ समयमे खाइ छिकै जे रो होइ छनि रोटी एक समयमे कखनो भात सब्जी बनबै छियै